बर' रावखौ रैखाथि आरो जौगाहोनो थाखाय भारत संबिजिरनि दाइथि दफायाव बर' रावखौ सोसनफानाय जादों आसाम सरकाराबो बर' रावखौ रैखाथि आरो जौगाहोनो थाखाय मोनफ्रोमबो सरकारि मावख'फोराव बर' रावखौ लोगो राव महरै गनायथि होबोदों बर' हारिजों लोगोसे गुबन गुबन हारिफोराबो बर' रावखौ रैखाथि आरो जौगा होनो थाखाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गाव गावनि उनदैफोरखौ सोलोंथाय होबोदों